जय सच्चिदानंद महाराज सनाओ केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक हो महाराज अस बी ठीक आं बड़ी उमर होई दी साढ़ी निक्के होंदे असें बड़े बड़े कम्म शैल कीते दे न इ'यां ककडेआल ऐ मेरा जेह्ड़ा प्योका ककडेआले दे रौह्ने आह्ले आं बचपन असे बड़ा मतलब कीते असें कम्म कि भला केह् करना हा कम्म भाई पञैं सालें दी में टुरी ही मी भुञां नेईं हे छोड़दे ते ओह्दे बाद दस्सें साले दी छोड़ेआं मिगी स्कूल ते ओह्दे बाद फ्ही उऐ स्हाब चार पंज साल गै जेह्ड़े पढ़े फ्ही आखना स्कूल गै उत्थै छेमीं दा हा ते पढ़ना केह् हा अग्गें फ्ही फ्ही आक्खन लगे माराज सलाई अजकल बडा कम्म चला दा कुड़ियां बड़ियां जा दियां सिक्खै दियां कपड़े सीने दियां ते एह्दे नाना सिखदे न ते मेरी दादी लगियां आक्खन कि इसी नानै कोल जेहड़ा छोड़ा दित्ता जाए भाई छोड़ी ओड़ो उत्थै भाई जाच सिक्खी लैह्ग ते सौह्रे जाह्ग चलो किश ते चार पैसे कमाग कोई ते नानै कोल गेई उठी उत्थै नाने लेई जाना सलाई सिक्खने गी उत्थै मेरियां बनी गेइयां भाई स्हेलियां उत्थै बनी गेइयां स्हेलियां ते में मत्थे टेकने भगोआन नाने दा सीन नेईं आवै सीने गी ते में इत्थै खेढी गै लैं ते उत्थै बस नाने ने आखना कुड़िये तू घर गै बौह् ते इत्थै मत्थे नेईं टेकेआं ते मेरा बी कम्म चलो दो साल सिक्खे ननेहाल बी चार पंज साल रेही सखोई थोह्ड़ी बहुती गै आई गे घर फ्ही सालै च ब्याह पेई गेआ जेल्लै उ'नें पुच्छेआ कि कुड़ी मतलब केह् केह् करदी ऐ ते मेरे पापा ने आखेआ भाई असें कुड़ी कम्म नेईं ऐ लाई दी कल्लै गी एह् नेईं आखेओ ते कुड़ी इत्थै आया प्यो बुशका बन्नी ऐ छोड़ी गेआ असें कुड़ी नेईं ओ कम्म लाई दी भाई ते फ्ही मेरे सौह्रा साह्ब आक्खन लगे चलो ठीक ऐ माराज अस सखाई लैह्गे उ'नें ई पता हा कुड़ी कपड़े सींदी ऐ आई गे माराज कपड़े सीने ई देर मेरे स्कूल जंदे हे इक ते इ'यां बड़े जेह्डे़ ऐ ओह् बडे स्मार्ट हे ओह् नेईं हे सनांदे सनूंदे ऐ हे ओह् इ'यां मौजू लैंदे हे पर द'ऊं जेहडे़ निक्के हे ते ओह् माराज आई गेइयां स्कूले दियां बर्दियां सीने ई बर्दियां माराज सीतियां सूतियां बड़े खुश होए भाई लाड़ी साढ़े घर आई ऐ ते बडे़ भाई ते सौहरे साह्ब उं'दे बी कपड़े सीते माता उं'दे बी सीते इक और कुसै दे आंढी गुआंढियें दे सीते ओह् इ'यां मजाक बनेआ नेईं शैल होए थोह्ड़े थोह्ड़ा मजाक बनी गेआ पर चलो ठीक होई गेआ फ्ही आई उठी माराज अस शैह्र शैह्ऱ आई उठी जेल्लै ते इत्थै लगी पेई सीना थोह्ड़े बहुते सीन लगी पेई जागते ई लुआने सीयै फ्ही ओह् करना इ'यां बो बच्चे निक्कें निक्कें गी स्कूले आह्लियां बर्दियां कपड़े सी ओड़े ओह् इ'यां सीते सूते फ्ही इ'यां लोकें दे बी लगी पेई थोह्डे़ थोह्ड़े सीना फ्ही जेल्लै जागत थोह्ड़े सारे होई गे बड्डे फ्ही सलाई करी ओड़ी बंद ते अक्खां बी देई गेइयां जवाब फ्ही ओह् घट्ट गै लभदा लुभदा फ्ही ओह् जिसलै उमर जेल्लै होई जा थोह्ड़ी तां फ्ही माराज सलाई दा जेहड़ा सिक्खे दा हा एह् कम्म जेहड़ा कीता पर जि'नें जि'नें मतलब लाए ने सीते दे उ'नें बड़ी सिफ्त कीती भाई आखेआ माराज बडे़ गै शैल सीते तुसें एह् जेही जाच तुसें कुत्थै सिक्खी में आखेआ माराज एह् में अपने ननेहाल सिक्खी अपने नाने कोला ते फ्ही उत्थै ते मस्तियां मारी दियां हा स्हेलियें सुहलियें कन्नै पर चलो ते जेहड़ी माराज बड़ी सिफ्त होई मतलब बड़ा नां होएआ बडे़ शैल होए न एह् मतलब